अॼु मां तव्हां खे ॿुधायांव तो मुक मुंहिंजी सभिनी खां वणंदड़ जॻे कहिड़ी आहे घुमण लाइ जॾहिं मां सोचींदो आहियां त मुंहिंजे लाइ पहिरियों ई मन में ईंदो गोआ जो ख़्यालु ईंदो आहे मूंखे गोआ वञणु जाम वणंदो आहे छो त मां पहिरियों दफ़ो एरोप्लेन में वेठमि अने मूंखे एरोप्लेन वटि वीहण में ॾाढो मज़ो आयो ऐं जॾहिं असां गोआ पहुतासीं होॾां जूं अहिड़ियूं मस्त मस्त बिचियूं हुयूं हेॾो मस्त मस्त नज़ारो हुओ खाधो पीतो बि सुठो हुओ हाणे हुते चङनि माण्हुनि जो प्यारु बि असां खे मिलियो जाम सुठे नमूने हुते असां रहयासीं